में गार्डनिंग दे बारै च सनाना चाह्न्ना एह् कियां कियां मेरे अंदर शौक पैदा होये दे कियां कियां में गार्डनिंग गी बड़ा गै जादा मन्नना ते एह् करना चाही दियां ते मेरे जेह्ड़े दादा होर हे मेरे दादा होर केह् करदे हे की उनें में बचपन कोला गै उंदे कन्नै जाना ओह् किश बी बूह्टा लाना पवै ओह् लांदे हे बूह्टे तूत्तल बूह्टे होंदे ना तूतै ते जियां डोगरी च आक्खदे ना पालना बेह्ड़े आक्खदे ओह् तूतें दे बूह्टे लांदे हे उनें आक्खना कि चल मिगी बी आक्खना कि चल मेरे कन्नै चल अस बूह्टे लाई औचे में गेआ जी मेरे दादू गै लांदे हे ते में केह् करना जी में बूह्टा लाना ते उनें मित्ती भरनी किश शैल बूह्टा लाई चिक्कियै आई जाना ते पानी देना उनेंगी शैल करियै ते मिगी बूह्टा लानै दा शौक बड़ा गार्डनिंग दा ते गार्डनिंग कन्नै केह् में फिर स्कूल च सुनेआ ते मास्टर होर आक्खेआ की गार्डनिंग बड़ी जरूरी ऐ साढ़े आस्तै क्योंकि एह् अस ऑक्सीजन आस्तै बड़ी स्हेई ऐ की जियां अस तैलूं तगर अस साह् निं लैगे मतलब की सांस होंदी साढ़ी ब्हा होंदी जेह्की असें गी बूह्टें कन्नै मिलदी ऐ ते एह् बड़ी फायदेमंद होंदी ऐ एह् लानी बड़ी जरूरी ऐ बूह्टे लाने बड़े जरूरी न क्योंकि असेंगी ताज़ी ब्हा थ्होग असेंगी ताज़ी ब्हा थ्होग तां तैलूं गै अस साढ़ा जेह्का जीवन ओह् जिंदगी जेह्ड़ी बधी सकदी ऐ ते इस कारण गार्डनिंग करना बड़ा जरूरी ऐ ओह् बाद च केह् होआ कि जिसलै मेरा जनम होया तां में केह् करना कि गार्डनिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् अपने हर इक्क जनमदिन पर जियां भई कोई स्येऊ दा बूह्टा लाई ओड़ेआ कोई संतरा दा बूह्टा लाई ओड़ेआ कई सेब दा बूह्टा लाई ओड़ेआ अखरोट दा बूह्टा लाई ओड़ेआ इंया गै बड़ी हारे गी गार्डनिंग बड़ी पसंद ऐ ते में इयै चाह्नां की गार्डनिंग करना चाहिदी ऐ ते गार्डनिंग करना चाहिदी ऐ ते इसी मैंटेन रक्खना चाहिदा कि अपने घरै दे हर पास्सै लाए दे होन कोई बूह्टे मतलब कि जियां फ्लॉवर होइये फुल्ल ते ओह् लानै कन्नै अपनी घरै दी बी खूबसूरती बधदी ऐ ते होर बी बड़ी हारियां जेह्कियां बमारियां न ओह् दूर होंदियां न ते जे्ह्ड़ी गंदगी ते बूह्टा जेह्ड़ा ऐ गार्डनिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् दूर करदा ऐ ते एह् जेह्ड़ी साढ़ा वातावरण ऐ उनेंगी क्लीयर करदा ते गार्डनिंग बड़ी जरूरी ऐ ते एह् करनी चाहिदी जिसलै बी पिच्छली बार बी गर्मियें गी तां जनमदिन जेह्ड़ा मेरा आया तां में उसी केह् कीता की में जेह्ड़ा ओह् टाईम देआ ते में लाया इक्क सेब दा बूह्टा लाया इक्क ते मेरे घर दिक्खी लैयो तुस की मेरे घर बड़े सारे बूह्टे न मतलब बूह्टे गै बूह्टे न इन्नी बधी गेदी ऐ ते तुसें ई केह् सनां की बूह्टे लाना बड़ी अच्छी गल्ल ऐ ते साढ़े बूह्टे लाने कन्नै बड़े फायदे न